योगा दे बिच बडे़ आसन होंदे जेह्ड़े साढ़े फ्लैक्सिबिलिटी ऐ साढ़ी स्ट्रैन्थ गी बधांदे सारे कशा बेस्ट आसन ऐ सोआंग आसन ओह्दे बिच तुसें सिद्धा होइयै लेटना ते अपनी लत्तें गी पिच्छें मतलब पैह्लें लत्तें गी पुट्ठा करियै खड़े करना फिर पिच्छें करना मतलब एह्दे कन्नै थोह्ड़ी फ्लैक्सिबिलिटी ऐ जेह्ड़ी ओ बढ़दी ऐ एह्दा फायदा केह् थुआढ़े हेयरफॉल घट्ट होंदे थुआढ़ा स्ट्रैस घट्ट होंदा एह्दे च थुआढ़ी स्ट्रैंथ बधदी एह् साढ़े आसन होइये फिर जेह्ड़ा आसन होइया अ जि'यां मतलब होर बी जि'यां शीश आसन होइया शीश आसन कन्नै थुआढ़ी स्ट्रैंथ बढ़दी मतलब उसी तुस जि'न्ने चिर अपने आप गी शीश आसन बिच रखगे उ'न्ने चिर थुआढ़ी मतलब स्ट्रैंथ थुआढ़ा स्टैमिना जेह्ड़ा बढ़ना ओ तुसें गी पता चलना की अस साढ़े अंदर कि'न्नी स्ट्रैंथ ऐ अस कि'न्ने चिर धोड़ी पुट्ठा होइयै खड़ोए मतलब खड़ौते दे रेह् सकदे क्योंकि शीश आसन च थोह्ड़ा सिर थ'ल्ले होंदा ते लत्तां उप्पर होन्दियां एह् आसन ऐ ते एह् मुश्कल आसन सारे ते पैह्लें करदे ते बिच थुआढ़ी स्ट्रैंथ गै नापी जंदी थुआढ़े च कि'न्नी स्ट्रैंथ ऐ कि तुस कि'न्ने चिर धोड़ी आसन करी सकदे फिर होर जि'यां ओह् होर बड़े आसन न अ अ जि'यां आसन होइया होर जि'यां तुस सिद्धे बैठिये अपनी लत्तें गी अ पैरें गी हत्थ कन्नै छूह्ना गोड्डें कन्नै अपना सिर छोहाना ते एह् बी आसन ऐ एह्दे बिच बी थुआढ़ी फ्लैक्सिबिलिटी ऐ होर जेह्ड़ा सूर्या आसन होइया मतलब सूर्या नमस्कर जेह्ड़ा ओह्दे बिच बारां आसन होंदे पैह्लें हत्थ जोड़ियै पिच्छें करना फिर थ'ल्ले पैरे ई छूह्ना मतलब बारां आसन होंदे ते ओह् बारां आसन जेह्ड़े होंदे ओह् इ'यै बेनिफिट होंदा कि थुआढ़ी फ्लैक्सिबिलिटी स्ट्रैंथ बढ़दी सूर्या आसन जेह्ड़ा ऐ छड़ा फ्लैक्सिबिलिटी दे स्ट्रैंथ ताहीं निं ऐ ओह्दे बिच थोहड़ी मतलब बॉडी जेह्ड़ी बड़ा बेनिफिट होंदा कन्नै सूर्या आसन थुआढ़ी बॉडी गी स्टैमिना मिलदा ओह्दे कन्नै इ'यो इ'यो बेनिफिट ऐ योगा दे होर बी बड़े आसन न होर जि'यां मतलब की सूर्या आसन सनाऊ ओड़ेआ तुसें गी सुआंग आसन शीश आसन अनुलोम विलोम होर होर आसन होंदे बा मिगी योगा करने दा इ'यै फायदा होंदा की थोह्ड़ी फ्लैक्सिबिलिटी थोह्ड़ी स्ट्रैंथ जेह्ड़ी खु'ल्लदी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़दी योगा कन्नै